हानायालाय हायो बायदेउ बिदिनो गोदो जोंनि बिमा फिफा गोनां समावबो जोङो खस्थ' मोनबोदों खस्थ' जाबोदों फरायनो गोसोबाबो फरायनो मोनाखै बिदिनो बिमा फिफायाबो गैया नालाय जानाय लोंनाय खस्थ' नालाय बिदिनो खस्थ' मोनबोनाय जाबाय आरो बिमा फिफा दंबाबो गैयै बायदि मालायनाव खस्थ' थानानै फरायनो गोसोबाबो फरायनो मोनासै आरो दा बिदिनो गावनि नख'र संसारावहाय नख'र संसार दाबाय नालाय जाबाय नालाय फिसा फिसौ मोनबाय ओमफ्राय जों दा गोदोनि खस्थ'खौ बावनानै मोजाङैनो मोजां नख'र संसार जायो फिसा फिसौ सानै मोनबाय ओमफ्राय होमबाबो आं रोङाबाबो दा गथ'फोरखौ आं थाखा फैसा बुथुमनानैबाबो सेस्था लायो मोजां मोजां फोरोंनो मानो मानसि बानायनो गावसोरनि गोसो बायदियै गावसोर फरायथोंसै जोंबो गोदो फरायनो मोनासै ओंखायनो जों दा फिसाफोरनि गोसोखौ फुरा फरायथोंसै जोंबो फरायनो मोनासै आबसुस थागोन खोमा साननानै ओन्दैफोरखौ जोङो दा फिसा सानै हिनजाव सासे हौवासा सासे दं आरो दा गावसोरनि गोसो बायदियै गावसोर फरायथोंसै नांगौखिनि गाननाय जोमनाय बिबा जों होनोसै जों गोदो बिमा फिफानि आमोलाव जोङो गाननो जोमनो बाबो गोसोबादि मोनासै मेथाय जानो लुगैबाबो जों मोनजायामोन इस्कुलाव थांनो गोसोबाबो जों थांनो मोनामोन मानसिफोरा स्कुलाव थांनो गोसोबा थांनाय नुयोबा जोङो बिखायाव गोसोयाव जोंहाबो मोबा मोनसे साननाय फैयोमोन बिमा बिफाया दङमोनबा बेबिदि थांनो मोनगौमोन बा जोंबो रोंगौमोन फरायनो मोनगौमोन फरायसालि इस्कुलाव जोङो फरायनो मोनगौमोन इसे एनै नामफोर लिरनो हागौमोन बा फिसा फिसौ फिसा फिसौफोरनि सोंनायखौ जों खिनथानो हागौमोन फोरोंनो हागौमोन बिदि साननाय फैयो आरो दा खस्थ'याथ' खस्थ'खा जों गोदो जोंनि बिमा फिफा जों ओन्दै ओन्दैयाव जोंनि बिदा बिब' बा आंबो खस्थ' मोनबोनाय दा जोंनि संसारावबो खस्थ'यानो इसे होमबाबो खस्थ'खौ दोनननैबाबो जों फेदेरगोन फोलावगोन मानसि बानायगोन बिदिनोसै फिसाफोरनि सायाव जेरैबाबो फिसाफोरनि फरायनायनि फारसे नांगौ बस्तु बियोबा जों होगोन खाथा खुथा गाननाय जोमनाय द्रेसफोर बियोबा जों होगोन गावसिनि गोसो बादियै बे जेसेबां हायो एसेबां फरायथों आरो फिफायाबो राजिखा फिफायाबो फिसाफोरनि थाखायनो खस्थ' खालामो मोजाङैनो मोजां आंबो फिसाफोर स्कुलाव थांबा मेथाइ जालांनो मानो आंबो ओरैनो थाया जुमइ तुमाइ संनानै बा इसे एनै खस्थ' खालामो इसे एनै बुथुमो गारलाबाया बारा थाव साबुन फोर बिदिनो बायो आरो नांगौखिनियाव बायनानै फुनो नांगौ बस्तुफोरखौ बायनानै लायो बिदिनो बेकाराव गारला बाया थाखा फैसा मोनबाबो नांगौ होननानै दोननाय जायो जों गोदोनो जोंनि जों बिमा फिफा नि समावनो गोदो खस्थ' मोनबोनायखायनो दा जोंनि संसारावबो जोङो खस्थ' जागोनदां फैसा थाखा मोनबाबो बिदि बेकाराव गारला बाया आरो गोसो जाया गोदो खस्थ' मोनलांनायखायनो खस्थ' मोनखांखानायखायनो मालायनाव दोनोमोन मालायनावनो दोननानै जायोमोन नोङो थानो सुखुवाबाबो मावनानै जानांगौ जायोमोन बिदि आरो होमबाबो जेबो साना खाफालाव गैयाबालाय मावनानै जानांगौ जायो गैयैनि फिसा जों गैयैनि फिसायालाय दा ओंखायनो जों गोदो फिसाफ्रा जों गोदो रोङैखायनो दा जोंनि फिसाफोरखौ जों मोजां मोजां फोरोंनो सानो मानसि खालामनो सानो फिसाफ्रासो माबायदि फरायनायनि फारसे जोंलाय मोजाङैनो फोरोंनानै मानसि बानायनो सानो गावसोरसो उनावहाय गोसोफोरा मा सानलायो फरायनायनि फारसे होसोनो हागोन ना हाया दाथ' नोङो दा क्लासावहाय मोजाङानो जागासिनो फरिखा होनाय मानाय रिजाल रल नंफोराबो मोजाङैनो लाखिनो हायो बर'याव सोदोंबाबो मोजां गोसो होनानै फरायो आरो जोंबो टाइमा याव टाइम जानाय लोंनाय थुखैनाय समाव थुखैयो जाहोनाय समाव जाहोयो लोंहोनाय समाव लोंहोयो दसे गेलेहोयो फरायनाय टाइमाव फरायहैयो थांनाय समाव थांहोयो माहोयो टिउसनबो इसे लाखावहोना होयो फरायनाय टाइमाव बिदि खालामो आरो जोङो मोजाङै सासन होयो दा फिसाफोरखौ जों गोदो लेखा फरायनो मोनैखायनो जों फिसाफोरखौ मोजाङै हगारनो सानो बिमा फिफानि आमोलाव फरायथोंसै जों खस्थ' मोनबाबो फिसाफोरखौ खस्थ' होला मोजाङै रोंथोंसै मानसि जाथोंसै बिदि सानो आरो गाननाय जोमनाय बिबाबो जोंनि नांगौखौ दोननानै फिसाफोरनो होनोसै गोनथोंसै जों गोदो गाननो जोमनो आबसुस थानायखौ गानथोंसै जोमथोंसै साननानैनो जेबो ना खालामा फिसाफोरनि बिनायखौ देरबाय फाइभाव मोनबाय फिसाजोया आरो आंनि फिसाला क्लास वानाव मोनबाय सानैल' हौवासा सासे हिनजासा सासे बे सानैखौ इसोरनि अननायाव बानायनो सानदोंमोन गावसोरसो बिसिंबांसिम माबायो